हा मां जीपे ट्रांज़ेक्शन यूज़ कंदी आहियां हुन में मूंखे थोरो सेफ लॻंदो आहे किथे बि अचु वञु त सवलो लॻंदो आहे किथे पैसा ख़तमु थी वेंदा आहिनि त ऐटलीस्ट जीपे मां असां किथे बि पैमेंट करे पंहिंजो कमु करे सघंदा आहियूं इअं नाहे त असांखे हज़ार रुपए जी शॉपिंग करिणी आहे ऐं पर्स में पंज सौ रुपया आहिनि त नथा करे सघूं असां उहो जीपे मां ट्रांजेक्शन करे करे सघंदा आहियूं ऐं अॼु तांई मां जेके बि ट्रांजेक्शन कयूं आहिनि त उहे सेफ ई वयूं आहिनि मूंखे हुन मां त कुझु नुक़सानु न थियो आहे अॻिते बि शायदि इअं ई हूंदो